असांजे ऐराज़ीअ में लोकल चूंडियल असांखे ख़बरूं हू ॾींदा आहिनि असांजा हारी कीअं ॿिजु पोखिन था कॾहिं फसलु तयारु थींदो आहे सभु ॻाल्हियूं असांखे ख़बरनि में ॿुधाईंदा आहिनि उनखां सवाइ कॾहिं कॾहिं उहे ख़बरनि खे फेरे घेरे बि ॿुधाईंदा आहिनि उहे सॼी हारियुनि जी हालतूं आहे कीअं गुज़ारीन था इहो पिणु ॿुधाईंदा आहिनि ख़बरूं